مہاراشٹر میں کاروبار کو بازار معاشیات میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ اقدامات مندرجہ ذیل ہے گاہکوں کو ایسی جگہ کرے کسانوں کے پاس کام کرنے کے لیے وسیع مقامات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکے اس کے لیے زرعی علاقوں میں پانی کی خرید فروخت اور کرایہ داروں کے لیے سہولتوں کی فراہمی میں مدد کرنا ہوگا کارخانہ سرمایہ کاری مہاراشٹر میں کاروبار کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نئے منصوبے شروع کیے جا سکیں اور موجودہ منصوبے کو بڑھایا جا سکے ٹیکنالوجی کا استعمال معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کاروبار کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے آنلائن مارکیٹنگ اپلیکشنز اور الیکٹرانک کم الیکٹرانک اور نیو کامرس کے ذریعے کاروبار کو بڑھایا جا سکتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم پر ترجیح دینا چاہیے ماہر گرگٹوں کو تعلیم دینے کا ایک نیک طریقہ ہوتا ہے تاکہ وہ نئے طریقے کو سمجھ سکے اور کاروبار میں بہتری کر سکے